ہاں آپ ڈاکٹر صاحبہ بول رہی ہیں کیا ہم کو ڈاک ڈاکرس کلینک پر بُلا سکتے ہیں کیا ہم کو جو ہے بُخار آ گیا تھا اور اُس سے دوا لے کے آئے تھے پریشانی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہی ہے اِسی لیے ہم کہے تھوڑا ڈاکٹر صاحبہ سے مل لیتے تو اُس سے اچھی سے ملاقات ہو جاتی تو اچھے سے بتا دیتے کہ ہم کو ایسے ایسے پریشانی ہو رہی ہے کب آ سکتے ہیں کتنی ٹائم لگے گی آنے میں تو اِس وقت تو ابھی ہم نہیں آ سکتے ہیں کل پانچ بجے ہوگا تو صُبح میں آ جائیں گے بُخار آ گئی ہے جانچ بھی کروائے تھے آپ ہی کے یہاں تو آپ دوا دی تھی اُس سے صحیح نہیں ہُوا رات میں بہت زیادہ بُخار آ جاتی ہے اور دِن میں دِن بھر ٹھیک رہتے ہیں ٹھیک ہے شُکریہ تین دِن سے آ رہی ہے بُخار جی آپ ہی کے یہاں کرائے ہیں جانچ جی شُکریہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یس سر السّلام علیکم